हाँ कोई कामों में मेरे भाई बहन और मैं काफ़ी अलग हैं ऐसे कई काम है जैसे फोटोग्राफी में मेरी जो बहन है वो काफ़ी अच्छी फोटो खिंचती हैं परंतु मैं उतनी अच्छी फोटो नहीं खींच पाता परंतु मैं अपने गाने में भी काफ़ी अच्छा गाता हूँ परंतु मेरी जो भाई बहन हैं वो इतना अच्छा नहीं गा पाते हैं